नमस्ते बोलिए

मैडम ऐसा तो कुछ नहीं था मैम गाय की रहती है मैम ऐसा तो कुछ नहीं है मैम आप कौन सा ले कर जाती हैं अच्छा तो क्या प्रॉब्लम है आपको अच्छा तो कब कब लेके गई थीं हमारे यहाँ से अच्छा जी जी जी अब हम दूसरा मंगाएँगे आप उसको ले जाकर ट्राय करिएगा ओ टेंसन नहीं लीजिए हम दूसरा मंगा लेंगे जी जी हम आपको दूसरा मंगा के देंगे मैम और किसी चीज़ में तो नहीं ना मैम प्रॉब्लम है मैम ऐसा है ना हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ थोड़ा लेट आता है

जी जी हम कोशिश करेंगे आप टेंसन नहीं लीजिए हाँ मैम हाँ जी मैम और कुछ जी मैम आप टेंसन नहीं

जी जी हम देखते हैं

हाँ अगली बार से आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जी नमस्ते